مہاراشٹر میں مختلف مذاہب مختلف طریقوں سے تعلیم میں حصہ ڈالتے ہیں ہندو مذہب سیکھنے کو علم حاصل کرنے اور روحانی ترقی کے ذریعے کے طور پر فروغ دیتا ہے جس میں گروکل تاریخی طور پر تعلیمات فراہم کرتے ہیں بدھ مذہب مصائب سے بچنے کے لئے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتا ہے عیسائیت نے مشنری اسکول قائم کئے تعلیم میں مدد کی اسلام مذہب علم حاصل کرنے کو ایک مذہبی فریضے کے طور پر ترغیب دیتا ہے سکھ مذہب نے گورودوارے اکثر تعلیمی پروگراموں کی میزبانی کرتے ہیں ان مذاہب نے اسکول قائم کئے ہیں نصاب میں مذہبی اقدار کو شامل کیا ہے عقیدے سے قطع نظر طلبا کو وظائف اور امداد فراہم کی جاتی ہے اس طرح کی کوششیں تعلیم کے تئیں اجتماعی وابستگی کی نشاندہی کرتی ہے مہاراشٹر میں ایک ہم آہنگ اور تعلیم یافتہ معاشرے کو فروغ دیتی ہے